हैलो हा हा जय झूलेलाल कीअं मज़े में साईं तबीअत पाणी ठीकु आहे ॿार सभु ठीक आहिनि हा ठीकु आहिनि तव्हां इहे ॾिठव समाचारनि में त होॾे बड़ोदा में ॿार किरी पिया विया हुआ प्रवास में त हुनमें अहिड़ो बोट बोटिंग कयूं त बोटिंग में वधीक ॿार विहारिया हुयूं हुनमें ॿ टीचर बि ॿुॾी विया ऐं छोकिरा छोकिरियूं नंढा नंढा इहे सभु गुज़ारे विया उते

हा हा असांजा असांजा ॿार बि वञणु चाहिनि था त मुंहिंजी चयूं त मोकिलियुनि या न मोकिलियुनि ऐं पोइ हेॾे मोरबीअ में बि थियो त उहा जेका पुलि हुई उहा पुलि अहिड़ी ठाही हुयूं जो विच ते माण्हू पहुंचा हुआ किरी पिया त पुलि में त इहे रिस्क वारा कमु या त बस बि इलाही था विहारिनि पाण खां हिते चवंदा त न हेतिरा हेतिरा कोन था विहारिनि उनमें उहो हद खां वधीक ॾेढूं भरे करे विहारिनि ता पो ॿारनि जो थो थी वञे ड्राइवर बि कंहिं कंहिं हा ड्राइवर बि कंहिं कंहिं पीतलु हाणे मुंझी पिया आहियूं तव्हां मोकिलियो था ॿारनि खे न हाणे पाण खे इस्कूल वारा ॿाहिरि एंट्री त ॾियनि था त भई न असां ध्यानु रखंदासीं न या वधीक न विहारिंदासीं सहुलियत सां वठी वेंदासीं टाइम खां खाराईंदासीं पीअरींदासीं नाश्तो चांहि ॾींदासीं ऐं उते वञी करे छा था कनि कीअं ख़बर पए त असां बि मुंझी पिया त ॿारनि खे मोकिलियूं या न मोकिलियूं तुंहिंजो छा आहे नज़रियो सुभाणे कुझु बि थी वञनि त असां त माइटनि खे न पाण खे छा आहे ॿार नंढा आहिनि एॾा सम्झूं कोन हिनखे हा त हिकु दफ़ो ॿई ॼणा गॾजी हलंदासीं इस्कूल में ॿारनि जे पोइ हुते पक करे ॾिसूं भई केरे नमूने जो उनजो आयोजन आहे सुठे नमूने सां वठी था वञनि या न पोइ निर्णय वठूं त ॿारनि खे मोकिलियूं या न ठीकु आहे न ईअं हा वरी उहो स्तर जेको केरियूं केरियूं शयूं ॾेखारींदा हिननि खे कहिड़ा कहिड़ा स्थल ॾेखारींदा ऐं घणो अतव फी फी घणी था चवनि हा पोइ गॾु वरी ॿारनि खे छा ॾियणो थैले में छा विझी ॾियणो पु पुछणो तव हिकु दफ़ो त हलणो ई पवंदो इस्कूल त ऐं कहिड़ा कहिड़ा टीचर त वञना आहिनि हिकु हिकु बबली आहे हिकु बबलो आहे त बबली त लेडीस टीचर बि ज़रूरी आहे न उहा वञे थी या न या छोकिरा आहिनि त जेंट्स वञे थो की न त इहे सभु पाण खे स्कूल में वञी करे पक करणी पवंदी छा करणी पवंदी ठीकु आहे न पोइ सुभाणे हलूं ॿई ॼणा पाण गॾु सुभाणे नवें बजे सुबुह जो हलंदासीं त उहो पुछा करे पो निर्णय वठंदासीं की ॿारनि खे प्रवास मोकिलियूं या न ठीकु आहे हा ठीकु आहे जय झूलेलाल